हाणे जीअं साईं जीवन शैली जीअं बिज़ी थींदी थी वञे त उन में असांखे अलॻि अलॻि प्रकारनि जा खेल ॾाढो असांखे मतिलब उहा ख़ुशी प्रदान कंदा आहिनि असां केतिरा बि थकियलु हुजऊं या केतिरे बि तनाउ में हुजऊं त असांखे राहत उन्हनि गेमियुनि मां ई उन्हनि खेलनि मां ई मिलंदी आहे नंढा ॿार खेल ॿाहिरि वञी करे जेको खेलु खेॾणु पसंदि कंदा आहिनि उननि सां तनाउ उन्हनि जी उदासी दूरि थी वेंदी आहे हुननि खे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे त तीअं ई सेम वॾनि खे हाणे जीअं मोबाइल में असां गेमियूं डाउनलोड था कयूं त उनमें जाम गेमियूं ईंदियूं आहिनि असां पंहिंजे चॉइस जे हिसाब सां गेमियूं विझी सघंदा आहियूं मोबाइलनि में त उहा मोबाइल में गेम खेॾण सां असांजा तनाउ दूरि थी वेंदा आहिनि असांजो टाइम बि पास थी वेंदो आहे ऐं असांखे ख़ुशी बि मिलंदी आहे त खेलनि जो असांजे जीवन में ॾाढो महत्व आहे खेल खेॾणु ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ऐं ॾाढी इंपोटेंट ॻाल्हि आहे असांजे जीवन में त खेल त सभिनि खे नंढे खां वठी वॾनि खे खेॾणा ई खपजनि हुन सां तनाउ डैफिनेटली दूरि थी वेंदो आहे